हॅलो मॅडम सेजल हय तुमचो नंबर न्हय म्हाका फोंडा एरियेंतल्यान मेळिल्लो की तुमी बरी कॉर्डिनेट करता म्हणून म्हाका मातशें सांगा की फोंडा ते सायडीन एक बरें हॉटेल अशें खावपा जेवपाक अशें बऱ्या पद्धतीचें गोवन्स अशें मेळटा तें खंयचें आनी खंय आसा किंवा बरें खंयचें तें बरें आसा तें मातशें आमकां गायड करात आमी लंडनच्यान येयल्यात हय जेवण म्हणल्यार गोवन्स जें जेवण मेळटा पळय तातून भितर सगळे आयटम्स आयल्यार जाले हां हां आं गोवन्स

ओके ओके नॉन वेजान तुमी जाणां आसतली न्हय कितें मेळटा तें मातशें सांगतात तुमी आं हां हां हां हां आनी वेज वेजिटेरीयन अशें कितें मेळटा बरें अशें गो हेजेंच आं गोंयचेंच ओके आं हां हां हां हां आं हां आनी तें वाडटा पळय तेतून तुमचें हितून अननस बी आसता तें तशेंच तोणाक मेळटा थंय आं आं आं हां हां ओके ओके हां हां आनी कितलेंशें आतां मडगांवच्यान जर आमी आयली न्हय जाल्या फोंडा स्टॉपार पावतगीर कितलेशें अशें भितर बी काय तुमी लोकेशन मातशें धाडटा बरें बरें तर बरें बरें सेजल बाय देव बरें करूं तुका आं ओके आं बरें बरें